साढ़े इत्थें मतलव झिड़ी दा मेला लगदा ऐ बड़ा बड्डा लगदा ऐ अपने इत्थें पंजाब बगैरा दे दूरा दूरे दे लोग आंदे न अपने इत्थें मेले च बाकी मेले होर लगदे अपनै नवरात्रें होंदे नै माता दे मेले लगदे इत्थें चिची माता बगैरा होर बी जक्ख सोंआंखै बाबे दै मेला लगदा उत्थें बाबा जित्तो दै उत्थें लगदा झिड़ी दा बहुत बड्डा दिक्खेआ जाए ते अपनै जम्मू कश्मीर च सब तों बड्डा मेला होंदा ओह् उत्थें दूरा दूरा दे लोग आंदे नै पंजाब बगैर दा उध्दर दूर दूर दा लोक आंदे इत्थें कन्नै इध्दरा दा कल्चर बगैरा दिखदे होर बी बड़ी चीजां एह् बड़ा बड्डा मेला लगदा हर साल मेला इयां बी दिक्खेआ जाए ते इत्थें लगदा कन्नै छिंज्झ घुली जंदी ऐ लड़ाई करदे ऐं लोग आपूं बिच्चें ते कुश्ती लड़दे न कन्नै बाबै दै मत्था टेकदे फिर मेले दे नज़ारे लैंदे छिंझ जेह्ड़ी कुश्ती लड़ियै ओह् उत्थें बी नाम थ्होंदे जेह्ड़ा जेह्ड़ा भलवान लड़ै उत्थें जिन्नी बड्डी भलबानी उन्ना बड्डा नाम होंदा उंदा बाकी मेले च एही सब होंदा ओह्दै बाद कुछ नी अपनै इत्थें लगदे मेले बड़े न बट मिगी एही इक दो पता जियां नरातें च लगदा चीची माता दे मेले लगदे न सोआंखै बाबै दै लगदे नै फिर अपने झिड़ी दा मेला लगदा ऐ ओह् सब तों बड्डा मेला होंदा जम्मू कश्मीर च उत्थें दूरा दूरा दे लोग औंदे नै उत्थैं कन्नै बाबे दे दर्शन करदे नै बाबा जित्तो दे उंदे दर्शन करदे नै मत्था टेकदे नै शिंज्झ लड़दे कुश्ती लड़दे कन्नै मेले च खान पीन पकौड़े जलेबियें दा मज़ा न मेले च जाइ्यै साह्नू सब तों चाऽ होंदा हा मेले च जाइयै पकौड़े ते जलेबियें दा फिर जाद औंदा हा केह् लैने दा कि खलौने मिल जान गे घर आह्लें कन्नै जाएगें ते खलौने मिलेंगे बस इयां गै स्हानू आक्खन चाही दा अज कल सिर्फ खाने पीने दा गा होंदा पकौड़े जिसलै बी जाना होऐ ते पकौड़े ते जलेबियां गै खानियां न होर कुछ नी मिलदा इयां गै कन्नै ओह् खचाब नी ऐ मेले नी गेआ अपने इत्थें जाएं गे जरूर फिर दिक्खां गे उत्थें केह् किश होंदा कियां होंदा बाकी सब चीजां होन तुहानू दसगे मेले इध्दर दे तुस बी दिक्खेओ कन्नै होर बी लोकें गी दस्सेओ स्हानू पता नी हा इनें चीजें बारे च लोग सनांदे ही जियां तुसें सारें गी पता ऐ साढ़े इत्थें लगदे मेले बाबा जित्तो दा इत्थें बड़ा बड्डा मेला लगदा ऐ उस मेले गी आखदे झिड़ी दा मेला बड़े दूरा दूरा लोग आंदे ऐं इत्थें मेले च बाबा जी दे दर्शन करन मत्था टेकन एह् आक्खेआ जंदा बाबा जित्तो करदे किसानी करदे ही हल हुल बांहदे ही इयां साढ़े इत्थें पंजाब दे किसान बड़े बढ़ी चढ़ियै इत्थें ओंदे न मत्था टेकदे नै इयां होर बी बड़ी चीजां करदे इत्थें शिंज्झ लड़दे नै स्हानू बी निक्के होंदैं चाऽ होंदा हा मेले च जाना पकौड़े खाने जलेबियां खानियां खलौने लैने जाना बस इयै होंदा हा खलौने लैने ऐं उत्थैं जाईयै होर अजकल कुछ नी ऐ कोई मतलव नी ऐ खलौने कोला लोक अजकल जंदे बड़ा घट्ट नै मेले बगैरा बाह्रा दा लोग आइयै बड़ा अच्छा कम्म करदे न मगर साढ़े इध्दर दे लोग बड़ा घट्ट जंदे न इध्दर दे इन्ना ओह् नी करदे उनें दिखदे नी मनदे नी ऐं होर बी केंई चीजां दिक्खी जाए ते बाह्रा दे लोग बड़े आंदे न मत्था टेकदे नै होर बी न्हांदे बगैरा जेह्ड़े कोई उंदे कोला गल्तियां गुलतियां पाप बगैरा कीते दे होन धुली जान बाबा जी होर माफ करदे न उनें होर उनें चंगे रस्ते च पान स्हेई रस्ते पर लान इयां नी इयां करना भाई सब मेले बगैरा होंदे ई निक्के होंदे स्हानू इयै होंदा ही चाऽ एह्दा कि मेले च जाइयै खलौने लैने ऐं जलेबियां खानियां पकौड़े खाने इयां होंदा जादातर और अजकल दे लोग भेजदे गै नी हैन अपने बच्चें गा बाह्र इत्थें मेलें बगैरा च अजकल ते डरदे न बच्चे गुम्म हो जानगे जां कुछ बी